में जेह्ड़ी ड्राईंग ऐ एह् अस अपनी जेल्लै अस पढ़दे हे क्लास बिच्च अस उत्थूं दा गै अस अपनियां जेह्ड़िया चित्रां पिक्चरां बनानियां इक दूए दियां प्रैक्टिक प्रैक्टिकल कीते ओह्दे बिच्चा सानूं जेहड़ी एह् ड्राईंग जेहड़ा सानूं अस मतलब कि करी लैन्ने आं फिर ओह्दे बाद में इक स्कूल च लग्गी दी आं ते ओह्दे कन्नै केह् हा कि अस अपने बच्चे गी बी सखाने आं ड्राईंग करना कि अपने स्कूल ऐ ओह्दी दवारें पर अस बड़े शैल शैल अस पेंटिंग करने आं चित्तर बनाने आं जि'यां होई गेआ अस इक हां बृक्ष बनाया अस फिर इक मतलब कि स्कूल दे दो बच्चे बनाए दे न ओह्दे उप्पर स्कूल दा स्कूल दे बच्चे बनाए दे न बड़े अच्छे चित्तर बनाए दा अपने असें दवारा उप्पर जेह्ड़ा असें कि बड़ा शैल लग्गे दा चित्तर ओह् बी दवारा उप्पर ते कन्नै अस आपूं गै असें बाटर कलर होंदे न ते ओह्दे कन्नै अस ब्रश कन्नै इक ओह् बनाए दा रेनबो अस बनाया बड़ा शैल स्कूला कलर लेइयै बच्चें दी हैल्प कन्नै फिर इक असें बड़ी अच्छी पिक्चर्स बनाई ऐ जेह्दे पर असें ओह्दे कन्नै पिक्चर बनाई दी इक बृक्ष दियां पेड़ दियां ओह्दे कन्नै असैं बड़ियां अच्छियां अच्छियां कोटेश्नां लिखी दियां ते जेह्दे कन्नै कि जेह्ड़ा जिस क्लास रूम ऐ ओह् बड़ा अच्छा ओह्दे कन्नै साढ़ा क्लास रूम ऐ जेह्ड़ा ओह् बड़ा शैल लगदा ऐ ते अस जेह्ड़े छोटे बच्चे न नर्सरी क्लास दे ऐल्ल के जी जू के जी दे उंदे कमरें च असें पिक्चरां बनाई पूरे व्यंजन अ से आनार आम दियां ते जेह्दे कन्नै जेह्ड़ी क्लास ऐ ओह् होर जैदा शैल लगदी ऐ ते होर अस ड्राईंग ऐ जेह्ड़ी ड्राईंग साढ़े स्कूल च केईं बारी ड्राईंग कंपिटिशन बी होंदे न ते अहें बच्चे जेह्ड़े ओह्दे च लैंदे न हिस्सा लैंदे न ते जेह्ड़े अस उं'दे च उं'दा हैल्प बी करने आं कि जित्थूं दा बच्चे थोड़े गलत ड्राईंग करदे ऐ ते उत्थूं दा थोह्ड़ी हैल्प करने आं उं'दी कि बच्चें गी सखाना कि कलर जेह्ड़ा ऐ इस लाईन ते जेह्ड़ा आऊट लाईन होंदी ऐ बाह्र आह्ली खिच्ची दी होंदी बाह्र नेईं जान देना बच्चे गी अस इन्ना थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै जेह्ड़ा अस बच्चे गी सखाने आं होर बच्चे गी सखाने कन्नै ऐ कि सानूं बी किश औसियां बड़ा जैदा किश चीजें दा पता चलदा ऐ किश चीजां सानूं नेंई पता चलदा कि'यां करना ऐ ते ओह् बच्चे गी पता होंदा ऐ कि अस एह् चीजां कि'यां करी सकने फिर अस जेह्ड़ी ओह् चीजां बच्चे कोला सिक्खने गी सानूं मिलदियां न होर असें इक ओह् बनाए दा इक असें इक औरत दी फोटो ओसम बनाई दी आईस बनाई दी ऐ कि कि'यां औरत जेह्ड़ी ऐ ओह् अपनी मतलब कि अपनी दर्द जेह्ड़ी ऐ ओह् कि'यां इक हस्सी हस्सियै ते छपाई लैंदी ऐ इक अपने ओह्दे बिच्च ओह्दे दर्द जेह्ड़े ओह् आंसू बनियै टपकी पौंदे न इक उस टाईप दी असें जेह्ड़ी पिक्चर बड़ी अच्छी असें बनाई दी ऐ ते ओह् जेल्लै जेल्लै अस दिक्खने च ना ओह् सारा जेह्ड़ा म्हौल ऐ ओह् बड़ा अच्छा साढ़ा म्हौल जेह्ड़ा ओह् लगदा ऐ ते जेह्ड़ा साढ़ा एह् लर्न एक्सीपरियंस जेह्ड़ा होंदा कुछ सिक्खने आं अस ओह् बड़ा अच्छा कि लगदा ऐ कि अस जरूरी निं ऐ कि सब किश औंदा ऐ कुछ अस चीजां अगले कोला बी सिक्खने आं ते ओह् सिक्खियै गै अस अपनी थोह्ड़ी चीजें गी अस सुधार करी सकने आं ते ड्राईंग ऐ जेह्ड़ी थोह्ड़ी बौह्ती अस करी लैन्ने आं जेह्दी बजह् कन्नै अस थोह्ड़ा बौह्ता अस अपने दवारां स्कूलै दियां कोटेशनां लिखने आं पिक्चरां बन्नाने आं किश फुल्लें दियां बन्नाने आं किश अस मतलब कि लीफस दे पार्ट लिखी लैन्ने आं पत्तें दे जो बूह्टे दे पार्ट होंदे न इक पेड़ दे ओह् लिखी लिखियै अस अपनियां पिक्चरां बनाई दियां स्कूलें बिच्च ते बड़ा अच्छा लगदा जेल्लै अस उस्सी दिक्खने आं ना इन्ना प्यारा आपूं जि'यां अस हत्था कन्नै बनाने आं ना ओह्